ایک بار میں بائک پر بہت لمبا سفر کرنے کے لیے نکلنے والا تھا اور میں نے اس کی تیاری اس طرح کی تھی میں بائک پر ایک دفعہ اجمیر سے دلی آنے والا تھا اور اس کے لیے میں نے رات میں ہی کھانا پکا کر روٹیاں پکا کر رکھ لیے اور سالن رکھ لیا گوشت تل کر رکھ لیا تھا اور بہت سارا پانی کے بوٹل بھی رکھ لیے تھے اور ایک جوڑا کپڑے بھی رکھ لیے تھے جوتے بھی رکھ لیے تھے اور اچھی طرح سو کر بھی اٹھا تھا کیونکہ مجھے ڈرائونگ کرنی تھی اور ڈرائونگ کرتے وقت نیند کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور تھکاوٹ نہ ہو اسی لیے تو بہت سا پانی اونی نہا کر فریش ہو کر میں طویل راہ اچھا ڈوائونگ کرنا ہے اسی لیے میں خوش ہو کر ڈرائونگ کے لیے تیار ہو کر چلا جاتا ہوں